हैल्लो मैड़म जी अस आम्बे कंपनी कोला दा गल्ल करा दे आं साढ़ी आम्बे कंपनी बड़ी जैदा मश्हूर ऐ इस दे कास्मैटिक न इ'यां बड़े जैदा मश्हूर न जि'यां साढ़े कोल नां इक क्रीम आंदी ऐ आटिटयूट ओह् जेह्ड़ा मतलब कि इ'यां सांवला बंदा बी होऐ नां उस्सी लाइयै केह् होई जंदा बंदा गौरा होई जंदा ओह्दे कन्नै साबन बी मिलदा ओह् बी तुस रैगुलर यूज़ करगे मतलब तुस म्हीनें दा हां जी फ्री निं मिलदा ओह् बी पैसें कन्नै मिलदा होर कन्नै लाना पौंदा एह्दी रेज़ होनी ज्हार पंदरां सौ